अहाँ सनी जैसे जानैलए छिकै कि गाँवमे हमे सनी रऽ पोखरि छिकै बहुत लोकके पोखरि छिकै तालाब छिकै ओकरामे हमे सनी यदि सरकार चाहै तऽ सरकार चाहै तऽ किछु पइसा मददसँ आर्थिक मददसँ ओकरा करतै गरीब लोकके मदद करतै तऽ ओकरा सनीमे हेतै चाहे जे खेती ओकरा सनीमे खेती मखाना रऽ खेती करि ओकरा सनीमे करि सकै छिकै मखानामे आजकल जानै छिकै मखाना अच्छा दामपर मिलै छै मखाना अच्छा दामपर बिकै छिकै मखाना ओकरा खेती करतै तऽ ओकर विकास हेतै बिहार पूर्णिया रऽ विकासो हेतै आओर एनी सनी जानै छिकै कि ओकरामे मछली पालन भी करै छिकै मछलिओके मछली उत्पादन मछली पालन बहुत लोकके शौक होइ छै बहुत लोकके शौको होइ छै कि मछली पालिए मछली घरमे रखिए एक्वैरियममे तऽ एक्वैरियममे सनी जानै छिकै शहरी लोक पसन्द करै छै एक्वैरियममे मछली रखै लेल जगह जगहपर बढ़िआँसँ जाहिमे सुन्दरता रऽ दिखैलए चाहै छिकै आओर बहुत सारा जगह मछली खाइ अपने सनी खाइ लोक रऽ यूज करै छिकै तऽ अपने सनी खाइलऽ अच्छासँ मछली उत्पादन बेबसाय अच्छा पूँजी अच्छा पइसा ओकरासँ निकलतै अच्छा अच्छा मदद हेतै अच्छा वृद्धि बरकत हेतै काहे बिहार जे सनी जिला जे सनी पिछाँ छै आओर ओकरा सनी रऽ तालाब आओर सब छिकै अब जरूरी छिकै तऽ करै सनी छिकै